नमस्कार हमार ताल पे है थ्रेसर का आटा हमारे दुकान पर आ जाइये फैशियल क्या का क्या करवाओगे आप ह्म्म तो यहाँ पर आओ पहले हमारे दुकान के पास एक हज़ार तो पहले आओ तो हमारे दुकान के पास तो फिर देखा जायेगा तो फिर वैसे देखा जायेगा तो फिर वैसे कम कर लेंगे आओ तो हमारे पास पहले हाँ अच्छी लगाते हैं आओ आओगे तो खुद देखोगे तो खुद पता चलेगा अच्छी है कि नहीं अच्छी है नहीं नहीं ऐ ऐसा काम हम नहीं करते हैं काम करते हैं तो अच्छा ही करते हैं कि कस्टमर दूसरा हमारे पास आ सकें

आप आइये तो हमारे दुकान के पास आइये तो पहले तो पैसे बताये तो थे किस कंपनी का लगवाओगी किस कंपनी का लगवाओगी अच् जैसे कंपनी का आप लगवाओगी वैसे ही दाम होंगे तो सबसे अच्छी कम् सबसे अच्छी क्रीम का दाम बता रहे हैं एक हज़ार रुपये पड़ेंगे तो तो पैसे तो कुछ कम हो जायेंगे पर आओ तो हमारे दुकान के पास पहुँचो आके तो हम कुछ तुम टाइम निकाल के आओगी तो तो इस इस समय आओ तो ऑफ़र चल रहा है तो कुछ कम दाम हो जायेंगे हैं डि डिस्काउंट हो जिही जैसे कि सौ रुपये एक हज़ार पड़ रहे हैं तो उसमें सौ पचास रुपये कम हो जायेंगे हाँ तो कुछ मतलब आधे रुपैया के डिस्काउंट हो जायेंगे आधे पड़ेंगे हर हर चीज़ में हर चीज़ में एक मतलब कुछ कम रु दाम में मिलेगा और कुछ लेना हो तो बताइये नमस्कार